ہمارے گاؤں میں کسانوں کے لیے بہت سارے اپورتی بھنڈار بنائے گئے ہیں کھاد بیج بھنڈار بنائے گئے ہیں جسے کسانوں کو بہت سارے فائدے ہوتے رہتے ہیں سمے سمے پر ہمارے گاؤں میں جب بہت سارے گیہوں مکئی وشیش طور پر دھان کی کھیت ہوتے ہیں اور یہ زدہ ماترا میں ہو جاتے ہیں تو سرکار کے دوارا ہمارے گاؤں میں ایک پیکس ادھیت سنے جاتے ہیں جو اسے اسٹور کر کے سرکار کے پہنچاتے ہیں جس سے کہ یہ برباد نہ ہو ہمارے گاؤں میں مونگ کے دال بھی ہوتے ہیں جو کہ اچھے لگتے ہیں کہ آپ اپنے ہی گاؤں میں اپنے سے ہی اپجا کر اپنے ہی کھاتے ہیں جو کسانوں کے لیے بہت فائدے ہوتے ہیں بیج کھاد کے لیے بھی ہمارے گاؤں میں دکاندار ہیں اور کٹائی کے لیے بھی ہمارے گاؤں میں مشینری اپلبدھ ہیں اور ہمارے پشتینی کیسے چلتے ہیں جو بہت پہلے سے ہی ہمارے یہاں جو کھیت لوگ کرتے ہیں اسی پیمانے پر کرتے ہیں کوئی نیا ماڈرن طریقہ سے ہمارے یہاں کھیت نہیں ہوتا ہے